میں بتیس انچی کا ٹی وی اپنے گھر کے لیے دیکھنے کے لیے شو روم میں گیا تو مجھے کچھ دونوں میں فرق میں نے سیمسنگ کا بھی دیکھا اور ایل جی کا بھی دیکھا دونوں میں مجھے فرق دکھائی دیے جو میں کچھ اس طرح سے ہیں کہ تکنیکی ویڈیو کیفیت آئی پی ایس ایل جی کی ٹی وی ٹی وی عموماً پینل استعمال کرتے ہیں جو زیادہ وسیع دیکھنے کا زاویہ فراہم کراتا ہے البیت پکسلس ریپلیکیشن ٹائم دیتا ہے اور بہترین رنگ ادائیگی دیتا ہے سیمسنگ سیمسنگ کی ٹی وی پہ پینل استعمال کرتے ہیں کوائڈ یا وی اے کی ایچ ڈی آر ہے جو کہ نئی سالوں میں اہمیت میں اضافہ کرتی ہے اور چھوٹے زاویے میں بھی بہترین سیاہ دکھاتے ہیں عموماََ ایل جی کیٹی وی ٹیکنیکل ٹیکنالوجی میں آخری موقعوں میں خود کو ثابت کر کرتی ہے خصوصاً ان کی جو کہ ان کی خصوصیات ہیں سیمسنگ میں ٹک ٹک دکھتے ہیں اور ان کے ٹی وی ایک سرگرمی پوری کرنے والا تجزے میں معروف ہے

ایل جی کی ٹی وی گاہکوں کو دوبارہ گاہکوں کو بہترین صورتی تجویز انتہائی صورتی صوتی ہے ایون دینے کے لیے سیمسنگ کی ٹی وی ٹھوس اور قویت میں معروف ہے خاصی طور پرٹی وی جیو ٹیکنالوجی جو ان کے سنیماٹک تجاویز میں اضافہ کرتی ہے یہاں تک جانکاری کے علاوہ آپ کے لیے سب سے بہترین ٹی وی چننے میں آپ کے زاویے اور آپ کے استعمال کے موافق بھی خیال رکھنا ضروری ہے